उत्तर प्रदेश में ख़ासितौरु सरकारी नागरिक सेवाऊं ख़ूब आहिनि ऐं उन नागरिक सेकायुन ते पहुचण वास्ते असां वटि संकेत आहिनि लाइसेंस बि आहे परमिट बि आहिनि प्रमाण पत्र बि आहिनि शिकायतूं बि आहिनि आयुष्मान भारत निरामयम योजना बि आहे निश्चित आज्ञा बि आहे नाम मात्र शति जो बि आहे तंहिंखां अलावा टैलीफ़ोन नंबर बि आहिनि जीअं असां चाहूं त उन ते बि फ़ोन नंबरनि ते पंहिंजी ॻाल्हि चई बि था सघूं था पुलिस खे बि घुराए सघूं था महिलाउनि जे वास्ते बि ख़ासितौर ते ख़ासितौर सां ॿिया नंबर ॾिनल विया आहिनि इन नंबर ते उहे पंहिंजूं शिकायतूं बि करे था सघनि ऐं उहे पंहिंजे वास्ते बचाव वास्ते पुलिस खे बि कोठे सघनि थियूं